माखासे बेदर जों अमा गिबियावनो जों अमा अमाखौ जों फार्म खालामनो हायो फार्म खालामनानै जों माखासे अमाखौ जाजानाय बेदर हिसाबैबो जों बाहायनो हायो आरो लोगोसे माखासे बिमाफोरखौ जों बुन्दिफोरखौ बिमा खालामनानै माखासे बेफोरनिफ्रायबो जों फिसा मोनो दा बे फिसाफोरनि बेसेना दिनै जोंनि बाजाराव मासेयाव खमैबाबो जों थिन हाजार बा सारि हाजार बेफोरबायदि मोनो नाथाय अमा बिमा मासेयाव जोङो मासे बिमानिफ्राय जुदि जिथा बा दसथा फिसा मोनोब्ला बे दसथा फिसायाव जोङो गर फाथा थिन हाजार खरि अमाखौ जों मासे बिमायाव थ्रिस हाजार मोनो दा बेयाव जोङो अमा बिमा मासेयाव जों बोसोराव खननै मोनो खननैयाव जोङो मासे बिमाया जुदि दसथा खरि होयोब्ला जों बोसोराव जुदि बिसथा फाननो मोनोबा अब्ला जों बेयाव साथि हाजार जों मोनहैनो हायो लोगोसे जों अमाखौ खासिबो खालामनानै दोननो हायो बुन्दाफोरखौ दा बै बुन्दाफोरखौ दिनै जोंनि बाजाराव बेदरनि दामा जानानै फैदों सारिस' एबा ब्रैजौ बे मासे अमाया जुदि महनसे जायोब्ला जों सारिस' खरि गरफाथा जुदि फानोब्ला बेयावहाय जों सारिस' खरि सल्लिस खेजियाव जोंहा जाहैगोन सल्ल' हाजार दा बेयाव जों मासे अमायाव जुदि बोसोराव बा सय मासनि बा आतमासनि गेजेरावनो जों महनसे जुदि खालामनानै फाननो हायोब्ला जों बेयाव मासे अमायावनो जों सल्ल' हाजार खरि मोनगोन आरो लोगोसे मासेल' नङा जोंहा फार्माव मासेल' थाया मानोना जोङो अमा बिमाखौ जोङो मानै बा माब्रैखौनो दोननाय जायो दा बेयावहाय माफ्रोमबो अमा बिमाया बेबायदिनो आदथा बा दसथा खरि जों फिसा होयोबा बेयावहायबो जों गोबां मुलाम्फा दं लोगोसेनो जों अमा जिथु खासि खालामनाय बे अमा खासि खालामनानै जों खासिखौ जुदि बोसोराव जोङो सयथा बा माबाखौनो जों फाननो हाबाय अब्ला जों बेयाव गरफाथा जुदि जोङो फन्द्र' हाजार खरि मोनोबा जोंहा बेयाव माबायाव जोंहा फसाथुर हाजार जों मोननो थांगासिनो दं लोगोसे बेल' नङा जोंहा बयलार बयलारखौबो जों फार्म खालामनानै फाननो हायो मानोना बयलार फार्म खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे बेसेननि जाग्रा आदार बा खायद' दङ बै खायद'फोरखौ जों मोजाङै होनो हायोबा बा मोजाङै जोङो जोथोन लायोबा बैफोर बयलारफोरखौ जोङो सारि मास बा फास मासनि गेजेरावनो थिन खेजि बा दुइ खेजि खालामनानैबो जों फानहरनो हायो लोगोसे जों बयलारफोरखौ आरो माखासे दावदै दैग्रा बेफोरखौ जों फिसिनानैबो बे मासे दाउवा जुदि दैलि दैसे दैसे दैबाय थायोबा जों बेवहाय दस फन्द्र'थासो जुदि दावदै दैहोनो हायोब्ला जोंहा बेयावबो गोबां इनखाम दङ मानोना मासे दावदै दैसेयाव जोङो दा जिथु जों बाजाराव जानानै बिनि बेसेना जाना फैदों आदथाखा नयथाखा बेबायदि मारकेटआव सोलिबाय थादों आंहा बेयाव अनेक बा गोबां जोंहा मुलाम्फा दं आरो जोङो फारसेथिं मोसौ फार्म मोसौ फार्मबो खालामनो हायो मोसौ फार्माव जोङो बिसोरनि माखासे जाग्रा खायद' दङ आरो जिथु जिगाब माइ हानानै मोननाय जिगाब आरो लोगोसे बिसोरनि बै जिगाबजों लोगोसे माखासे गुन्दै मिक्सार खालामनानै होनांगौ दा बिथांमोनजों मोजाङै बा जोथोन मोजां जोथोन लायोबा जों बिथां बै मोसौफोरनिफ्राय मासे मोसौआ जुदि दैलि जोङो पास लिटार बा फुं बेलासि सेरनानै फुङाव जों पास लिटार बेलासियाव पास लिटार मोनोब्ला अब्ला जों सानसेयाव बेसेबां मोनगोन मासे मोसौनिफ्राय जोङो दस लिटार पन्द्र' लिटारसिम बेबायदि मोनगोन लिटार मोनसेयाव जोंहा दिनै बाजारव बेनि बेसेना जानानै फैदों दजि रां बा साथि टाका अब्ला जोङो फन्द्र' लिटार बा दस लिटार जों दैलि फाननो हायोब्ला मासे मोसौनाव जोङो दिनाव बेसेबां मोनगोन द'जि करै दस लिटारबाबो जोङो सयस' थाखा मोनो हरदिन आरो लोगोसे बेफोरजोंनो जोङो अनेक मुलाम्फा खालामनो हायो बे बैफोर बुस्थुखौ बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो जोङो गोसो होनानै एबा बै मुवाफोरखौ फिसिलायनानै मोजाङै जोथोन लायोबा जोङो जोंनि माहारि बा बर' माहारिया गोबां उन्न'थिआव बा मुलाम्फायाव जौगाखांनो जों हागोन